हालींच हांवें लास्ट एकादशीक विठ्ठलाचें चित्र काडलेलें तें हांवें हांवेंन यूट्यूबा वरसून पळयलेलें पयलीं हांवेंन वायट पेपर घेतलो मागीर हांवें बॅकग्रावंड आसलो तो कलरींग कलरींग कलर्सांनी कलर केलो ऑरेंज येलो आनीक रेड मागीर हांवें विठ्ठल आसलो तो विठ्ठल त्याच शेपीचो काडलो आनी तो मागीर पेन्सिलेन काडलो तो आं रफ रफ पेन्सिलीन आनी मागीर विठ्ठलाक ब्लॅक कलर काडलो आनी लास्टली विठ्ठलाचो तिळक काडलो हे करून म्हजें तें चित्र आसलें तें कम्प्लीट केलें